उपन्यास छै तऽ बहुत नीक मुदा एहिमे किछु दुर्गुण सेहो हमरा भेटैए दुर्गुन ई भेटैए जे आब पढ़बाक लेल बहुत समय लोकसभ लग नहि रहैत छै कथा कनिए कालमे पढ़ि लेब कविता कनिए कालमे पढ़ि लेब मुदा उपन्यास जँ पढ़य लागब तऽ हमरा लोकनिके बहुत समय ओ घीच लेत चारि घण्टा पाँच घण्टा वा कएटा तऽ एहनो उपन्यास छै हजार पेजसँ बेसी मरीचीका छनि लिलिरेके आ मरीचीका जँ पढ़य लागब तऽ बड़ टाइम लागत तैँ समयके सदुप दुरूपयोग नहि हुए कम समयमे पढ़ी तऽ उपन्यास नहि पढ़बाक चाही